मां हिकु दफ़ो हिकु क्षत्रिय जो फ़ोल्डिंग स्टिल लाइफ़ ठातो पहिरां ई त कुझु समुझ में न पियो अचे पर बार बार ॾिसण खां पोइ मूंखे उन्हीअ क्षत्रिय जे स्टिल लाइफ़ में हिकु घोड़े जो मुंहुं ॾिसण पियो अचे घोड़ो जेको क्षत्रिय ऐं हिम्मत जो प्रतीक आहे